साढ़े इत्थें इक माता रानी दा स्थान ऐ ओह् बड़ा ई जादै फेमस ऐ उत्थें बड़े बड़े जात्तरू आंदे न ते ओह् जात्तरू उत्थें जाइयै अज्ज कल जेह्ड़ी तस्वीरां खचांदे न ओह् खचांदे फिरी लोग उत्थें बक्ख बक्ख तस्वीरां खचाइयै उत्थें हस्सदे खेल्लदे न कन्नै माता रानी दे मत्था टेकियै जंदे न ओह् बड़ा ई मश्हूर जगह् ऐ जेह्ड़ी कठुआ बिच ऐ जैसरी माता दे नांऽ उप्पर बतैह्त ऐ ते इत्थें कदीं बाह्रे दे लोग आंदे न कदीं अपने शैह्र दे लोग बी जंदे न कदीं अपने पिंडे ग्राएं दे लोग जंदे रैहंदे न एह् इक साढ़ी तुसी इंग्लिश च लाई लैओ कि टूरिस्ट प्लेस ऐ इत्थें बड़ी दुनियां बक्ख बक्ख तरीके दी आंदी ऐ ते इत्थें अपनी मज़ करदी ऐ ते अपना सोआद लेइयै चली जंदी ऐ जै माता दी